मेरे आस पास के क्षेत्र में बहुत सारे प्रसिद्ध बाज़ार है और यहाँ साप्ताहिक बाज़ार भी लगते हैं और अनाज बाज़ार सब्ज़ी बाज़ार बी लगता है तथा भोपाल में बहुत बड़े बड़े मार्किट हैं जिनमें हम अच्छी कीमतों में वस्तुओं को ख़रीद सकते हैं अच्छी क्वालिटी की वस्तु को ख़रीद सकते हैं जैसे न्यू मार्किट हो गया और बैरागड़ मार्किट हो गया सिटी मार्किट हो गया यह मार्केट ऐसे हैं जहाँ पर हम कपड़ों की शॉपिंग बर्तनों से लेकर सब चीज़ की सॉपिंग सब कुछ भी ख़रीद सकते हैं और अच्छी कीमतों पर न्यू मार्किट कपड़ों के लिए बहुत फ़ेमस है और जैसे यहाँ पर बहुत सारे साप्ताहिक बाज़ार भी लगते हैं जैसे विजय मार्किट गांधी नगर का मार्किट कस्तूरबा मार्किट और अयोध्या पर भी मार्किट लगता है मतलब प्रत्येक दिन भोपाल के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दिन पर बाज़ार लगता है जिससे आसपास के क्षेत्र के लोग उस दिन जाते हैं और बाज़ार से सब्ज़ियाँ और सप्ताह भर की ज़रूरतों का सामान ख़रीद के लेकर आते हैं और यह काफ़ी किफ़ाइती बाज़ार भी होते हैं क्योंकि यदि हम डेली डेली रोज़ रोज़ अपने आसपास के सब्जीवालों से लेते है तो वहाँ महंगा मिलता है लेकिन यदि हम एक दिन बाज़ार से ख़रीद लेते हैं तो वह सस्ता पड़ता है इसलिए मुझे लगता है कि साप्ताहिक बाज़ार बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर्यटक भी जा सकते हैं और यहाँ पर डी बी मॉल भी है जहाँ पर भी शॉपिंग किया जा सकता है वहाँ पर्यटकों को घूमने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है